بھارت میں نقل و حمل کا نظام بڑی بھاری اور فضائی نقل و حمل پر مستمل ہے بھارتیہ شہروں کی سب سے پہلی ترجیح عوامی ٹرانسپورٹ کا استعمال ہے اور بھارت عوامی ذرائع نقل و حمل والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے